सहरसा जिलामे परिवहनक बहुत अच्छा योगदान अछि जेकि हमरा लोकनिकेॅं यात्रा करबाक लेल कोनो भी प्रकारकेँ कठिनाइ नहि होइ छै चाहे बस हुए ऑटो हुए रिक्शा हुए या कोनो भी तरहकेँ कठिनाइ नहि होइ छै सहरसा जिलामे जे मार्केट अछि ओहि मार्केटमे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहबाक स्थिति उपलब्ध रहै छै ओकरा वावजुद प्रशासनक सहयोगसँ परिवहनमे किसी भी प्रकारके कठिनाइ महसुस नहि होबाक लेल देल जाइत अछि एकरा लेल खास कए कऽ प्रशासन बहुत ही सजग रहैत अछि